ہیلو گڈ مارننگ چچا خیریت سے ہیں میں نے ایک موبائل پلان لیا تھا اس کا بل بہت آ رہا ہے پتہ نہیں کہ جی سر جی چچا آپ نے بھی تو لیا تھا اوہ تو پتہ نہیں کیوں آ رہا ہے اتنا جی جی جی جی جی جی صحیح بات ہے جی میں تو آپ کو دیکھتے ہوئے ہی لے لیا تھا لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اتنا بل کیوں آ رہا ہے اس کا جی جی جی جی سر جی جی صحیح بات ہے جی میں نے آپ کو دیکھا تو لیکن اب مجھے جب میں دیکھا اتنا بل آ رہا ہے تو میں ڈر گیا میں گھبرا گیا جی جی

پتہ نہیں کیوں آ رہا ہے اتنا بل یہ میرا پہلا مہینہ ہے مجھے بل پے ابھی تک میں نے ایک مرتبہ بھی بل پے نہیں کیا ہے یہ پہلا مہینہ ہے میرا بل پے کرنا ہے مجھے تو آپ بتا دیجیے کیسے کرنا ہے مجھے جی جی

جی جی ہاں میں نے جس ٹائم میں نے لیا تھا اسے تو اس وقت مجھے لگا تھا کہ یہ اچھا ہوگا اور اس کا پرائز بھی اتنا زیادہ نہیں ہوگا اس کا بل بھی اتنا زیادہ نہیں ہوگا لیکن جب میں دیکھا پہلی مرتبہ ابھی پہلے پہلا ہی مہینہ ہوا ہے میں دیکھا جو اتنا زیادہ بل آ گیا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں گھبرا گیا بہت

جی جی اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے جو لگوایا تھا آپ نے تو آپ کو کتنا آیا تھا بل جی جی جی جی

پتا نہیں پہلی مرتبہ ہی اتنا زیادہ بل آ گیا جی جی اچھا یہ بتائیے کیا کرنا چاہیے مجھے اب جی جی جی جی

تو ٹھیک ہے میں ایسے ہی کروں گا ان شاء اللہ پھر اتنا زیادہ نہیں آئے گا پہلی مرتبہ ہی آیا ہے جی اور سب خیریت سے ہیں جی جی

تو جا کر کے اس کے پاس اس کو بل دکھانا ہے اور وہ کچھ اس میں کوئی اس میں ڈسکاؤنٹ وغیرہ کر دے گا جی یہ میں نے اسی اندازے سے کیا نام ہے لیا تھا کہ جو ہے صحیح پیسے میل جو ہے صحیح اس میں آ جائے گا لیکن پھر ابھی آ گیا ہے اتنا جی جی ٹھیک ہے ٹھیک میں جو ہوں ایسا ہی کروں گا جیسے آپ بول رہے ہیں جی جی جی ان شاء اللہ جی اور سب خیریت سے ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ شکریہ